हमरा घरमे मीट मछली बच्चासभ नहि पसन्द करैए ओही टाइपके सब्जी बनबैत जे छी हम जेना ओलके सब्जी भेल कटहरके सब्जीमे सभरङ्गके मसाला दए कऽ बनबैत छी खूब बढ़िआँ लागैए मीटे मछली जकाँ खाइत छी ओल सब्जी बच्चासभके बनबैत छी बहुत पसन्दसँ खाइए जेना मीट मसाला दैत छियै गरम मसाला मँगाए कऽ देलहुँ आ लाल मिर्च पाउडर देलहुँ आ आरोसभ जेना होइए सभरङ्गके मसाला मँगेलहुँ तऽ लागत सेम जेना मछली खाइत छी तऽ अथी बेसनकेँ सानि कऽ उबाललहुँ तकरा छुरीसँ फेर काटलहुँ काटि कऽ फेर ओहो एहेन सुन्दर सब्जी बनैए जे हम की कही सभरङ्गके मसाला ओहोमे पड़ैए ओहिमे फेर तोड़ी पीसलहुँ लहसुन पीसलहुँ सभके मिक्स कए कऽ बनेलहुँ ओहो सब्जी लागत जेना मीटे खाइत छी तेना बनेलहुँ फेर कटहरोके सब्जी लागैए जेना मीटे खाइत छी तहिना बनेलक लोक छीलके साफ अथी काटैए ओकरा फेर प्याज काटलक लहसुन काटलक सभ कच्चा मिलेलक जेना माँसु बनबैमे सभकिछु कच्चा मिलैत छै तहिना मिलाए कऽ ओहिमे कच्चा तेल खसाए कऽ तेजपात दए कऽ ओकरो फेर बनेलहुँ फेर ओहिमे मीट मसालासभ गरम मसाला देलहुँ ओहो बहुत सुन्दर सब्जी बनैए खूब सुन्दर बच्चासभ खाइए अपन बहुत अच्छा लागैत छै कोबीके सीजनमे कोबीके सब्जी ओहिना बनबैत छी परवलके सीजनमे ओहने परवलोके सब्जी हमरा हाथसँ बनैए बच्चासभ बच्चासभ बहुत पसन्दसँ खाइत छै